जोंनि जोंनि आबादफ्राथ' जोंनावथ' माइआनो माइखौ बिदिनो माबाबासो माइखौबो बिदिनो मोनसे समावल' गायो बिदिनो अखा हाबाल' ओमफाय हालेवो मोसौजों हालेवो आवगायथ' बिदिनो मोसौजोंसो हालेवोमोन बांसिनानो ओमफाय दानाथ' ट्रेक्टर फोरजोंसो माबाबाय जोंहाबो गायदोंमोन माइ जोंहा आदिसो होदों आदि होन आदि होबाय आरो न'आव गायाखिसै न'आवबो बिदिनो सोलाबा थांनो फैनो गामियावबो ओमफ्राय खामला हाजिरा हरनानै माबाबाय आरो खामला होनानै खामलाफोरखौबो मोननो थांबावा जि दाम जाबाय दाथ' माइ गायनायनि खामलाफोराबो थेवबाबो खस्थ' मस्थ'यै गायनो हाबाय आरो ओमफाय दै गैयियाथ' दाख्लै सिगाङाव सिगाङावथ' गैया अखा हायिखाय गायनो मोनाखै गायनाया लेट जादों थेवब्लाबो दा अखा मोननाय समावनो थाब थाब गायनानै फोजोब्बाय आरो ओमफाय बिदिनो अमा दाउ लायो अमा बोरमा दाउ लायो ओमफ्राय अमाफ्राबो मालाबा बेमार जायो अमा फिसिनायावबो बिराथ खस्थ' बिदिनो गुन्दैयाबो जि दाम आरो बिदि खस्थ' फिसिनानै आरो मालाबा बेमार जानानै थैबावोसो अमाफ्राबो बेमार जाबाथाय आरो दामबो मोनला खस्थ' फिसिनोसै ओमफ्राय दामबो मोनहैला मालाबा मबेबा समाव ओमफाय आरो बोरमाफ्राबो बोरमाफ्रा खिन्थु बेमारफ्रा खम जायो आरो बोरमायाथ' अखाफोर हाबा बेबो दिगदार बोरमा लानायाबो दैज्लां समाव अखा हाबाथाय बाहेरायाव माबायाव ओंखार नागेरा बोरमाया दा बेनो आरो अ जोंनि जायगायावथ' माइफ्रानो बांसिन आबादबा आरो फाथो फाथोबो गायो फाथोफ्रा देन अखा नाङा आरो फाथोफोरखौबो फाथो गायो दा बेखिनियानो आरो